हाँ मैंने ऐसे कई गेम खेले है लेकिन उस में से मैंने कबड्डी का खेल खेला था जो मुझे काफ़ी भावनातक भावनात्मक रूप से काफ़ी प्रभावशाली और सार्थक सार्थक लगा है क्योंकि वह खेल मुझे काफ़ी पसन्द आया और मैं उसको अभी भी खेलती हूँ वह खेल खेलना मुझे काफ़ी पसन्द है कबड्डी हम कई सारे प्लेयर रहते है जो एक टीम के साथ खेला जाता है और उस टीम में हम लोग पूरी टीम के साथ मिल कर ही खेलते हैं क्योंकि हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहते है कि हम को कबड्डी में कैसे क्या क़दम उठा के कैसे सामने वाले टीम को हम को हराना है कैसे हम को उन से जितना है ये सारी चीज़ें हम लोग साथ मे मिलकर बैठ कर मतलब डिसिजन कर लेते हैं उसके बाद हम लोग फिर जब प्लेग्राउन्ड में जाते हैं खेलने को तो हम उस तरीक़े से करते हैं कि हम ने क्या क्या सोचा था कैसे खेलना है कैसे जितना है ये सब चीज़ें जो मुझे भावनात्मक रूप से जोड़ती है और जीतने के लिए मैं कड़ी मेहनत भी करती हूँ मेरी टीम भी कड़ी मेहनत करती है